جی ہاں آج کل بہت سے فوٹوگرافر اور شوقین افراد اپنے تصاویر شوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں کہاں پوسٹ کرتے ہیں میں عموماً اپنی تصاویر ان پلیٹفارمس پر شیئر کرتا ہوں ان پلیٹفام پر شیئر کرتا ہوں کیونکہ یہ فوٹو شیئرنگ کے لیے سب سے زیادہ مقبول پلیٹفام ہے جیسے اسٹاگرام فیسبک یہاں دوست رشتتے دار اور مقامی لوگ تصاویر دیکھتے ہیں واٹسپ اسٹیٹس قریبی حلقے میں فوری تو فوری رد عمل کے لیے بعض اوقات پنٹرسٹ یا فائیو میگا پکسل جیسے پلیٹفارمس پر بھی اپلوڈ کرتا ہوں جیسے پروفیشنل فوٹوگرافی فوٹوگرافی کو سراہا جاتا ہے کیوں کرتا ہوں اپنے کام کو دنیا کے ساتھ سیئر کر شیئر کرنے تاکہ لوگ میرے کام کو دیکھیں اور صلاح یا مشورہ دیں فیڈنگ اور سیکھنے کے لیے شوشل میڈیا پر ماہرین اور عام لوگوں کو کمنٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ تصویر میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں ہے